हॅलो ट्युरी हॅलो ट्युरिस्ट गायड आमकां तें

हां आमी मुंबयच्यान गोंया येवचे आसात नॅक्स्ट मंथ आमकां फिरपा एक ट्युरिस्ट गायड जाय आशिल्लो आतां आमगेर आमी प्लॅन करता थंय टू वीक ट्रीप हय न्ही भाड्याची टॅक्सींत जाय

हय न्ही कमी जायना धा लोक आमी हय हय ह ह हय दोन टॅक्सी हय खंय खंय फिरयतात तुमी खंय खंय फिरचें आसा

हय न्हू हां हां आमच्यो आनी तुमकां रेस्टमी बरी बरी खबर आसा न्ही थिंची थिंची लायक तुमी आमकां खंय फिरूं व्हरताले थिंयची आं बरें आनी तूं आमी म्हळ्यार हॉटेलाच्यान तुमीच पिकअप आनी ड्रॉप करली न्ही

बरें तर आमी नॅक्स्ट मेन येतात तुमी एटीन थावजंड पॅकेज आमच्या खातीर एक दवरा एक ड्रायवर दोन ड्रायवर दवरा दोन गाडी बरें बरें थँक्यू